दिनै आं पक' एक्सथ्रि प्र' गंसे मबाइल बायदों मबाइल आ जोबोद मोजां सार्ज थायो आरो थाबबो सार्ज जायो लोगोसे नेट बो मोजाङै बोयो मबाइल आ जोबोद मोजां